गोदोनिफ्राय दासिम फरायसालिफोराव गोबां सोलायनाय नुनाय नुबाय गोदो थारमाने जोंनि दिनाव जों जेला फरायोमोन होमब्ला साबजेक्टफोरा एखेयानोमोन आरो इउनिफर्मबो दङमोन उन्दैसिनाव जों एखदम उन्दैयाव इउनिफर्म गैयामोन नाथाय जेला जों हाइस्कुलाव थांदोंमोन इउनिफर्म दङमोन इउनिफर्म गानोमोन आरो टिचारफोरा मोजाङानोमोन गावबा गाव साबजेक्ट फोरोङोमोन साइन्स साबजेक्ट आ दानि बायदि नङामोन आरो प्रेक्टिकेल सेक्टिकेल जेबो गैयामोन चन्द्रमल काक'टिनि साइन्सखौ जों फरायोमोन बेनि उनाव आरो माबा दंमोन क्लास ऐइटनिफ्राय साबजेक्ट लानांगौमोन साइन्स माबा जिअ'ग्राफि लानांगौमोन नङाब्ला मेथ्स लानांगौमोन आरो एलजाब्रा दङमोन बेफोरखौ जों हायिखाय मेथ्स लायाखैसै जों ओरैनो जों माबा लादोंमोन बेहाय मोनसे साइन्स दंमोन आरो माबा ससियेल साइन्स बेखौ लायोमोन आरो लोगोसे अंख'आव टुइन्टिफाइभ नाम्बारनि ना थार्टि नाम्बारनि अंख' फैयोमोन मेथ्स फैयोमोन आरो ससियेल स्टाडिस साबजेक्टआ गैयामोन बे समाव हिस्ट्रि दंमोन जिअ'ग्राफि दंमोन आरो हिन्दी बेफोर दङमोन दानि स्कुलफोरखौ मोजां मोनो मानोना आवगाय जेबो नियम गैयामोन दा सरखाराबो मोजां जाबाय आरो स्कुलफ्राबो मोजां जाबाय गोदान गोदान नेम खान्थि दिहुनबाय बेनि गेजेरजों थारमाने रावबो फोरोंगिरिया फां फुं खालामनो हाया मोजाङैनो फोरोंनांगौ आरो मोजाङैनो गावबा गाव डिउटि मावनांगौ जाबाय जोंनि दिनाव बिबायदि नङामोन जोङो एखनब्ला नांगौब्ला सुटिबो लायोमोन हाबा हुखायाव थांनो बा बहाबा बेरायहैनो खिन्थु दाबायदि मोन दा बेबायदि मोनला दा नियमाबो मोजां जाबाय आरो आवगायनिफ्रायबो साबसिन जादों आरो फरायनायनि नियम खान्थिफोरा गंसे मोजां फरायसालि जानोब्ला जाय हेड अफ डिपार्टमेन्ट हेड मास्टार बा प्रिन्सिपाल मोजां जानांगौ आरो जाय नियम दङ बेफोरखौ स्ट्रिकयै फालिनांगौ गथ' गथायनि नांगौफोरखौबो सुफुंनांगौ आरो दा दायो स्पर्ट्स सायाव बिराद सरखारा बिराद नोजोर लाखिदों स्पर्ट्सआव मोजां जाब्लाथ' मोजां गथ'फोरा स्पर्ट्सआवबो गेलेनाय बायदिसिना सुबिदाफोरखौ होनांगौ गथ'फोरनो